म्हाका इश्ट आनी कुटूंबीयां वांगडा उटी आनी बेळगांव वचपाक आवडटा म्हाका उटी थंड हवेचें ठिकाण म्हुणून आवडटा आनी बेळगांव म्हाका फिरपाक थंड जगूंक मेळटा म्हण आवडटा थंय गेल्यार तकलेक शांतता मेळटा मन प्रसन्न जाता कसलीच कटकट आसना थंयचो सैम नवीन उर्जा दिवपी वातावरण म्हाका आवडटा भोंवपाक कसलोच त्रास जायना थंयची देवळां गार्डन समुद्र बाजार खूब बरो आसा मोकळो वेळ मेळटा तेन्ना सगळें विचार सोडून थंड बसपाक म्हाका आवडटा बाजारांत भोवन गरजेच्यो वस्तू घेवपाक आवडटा नवीन इश्ट करूंक वांगडा त्या जागेर वचपाक आवडटा म्हाका त्या जाग्यार इश्टां वांगडा वेळ घालपाक आवडटा वातावरण थंड आसल्यान तकली बरी काम करता सगळे नकारात्मक विचार वतात परत नव्यान जोमान काम करूं मेळटा उटी बेळगांव हांगां वचून भोवपाक थंयची सोबीतकाय पळोवपाक आनी थंयच्या विशीश्ट खाण्याची चव घेवपाक आवडटा म्हाका सदांच थंड जागेर वचपाक आवडटा गर्दी ना भोंवपाक सगळे कडेन ऑपन अशें करून मेळटा असल्या जाग्यार वेळ कसो वता तोच कळना म्हणून म्हाका त्या जाग्यार वचपाक आवडटा